हैलो ओला कम्पनी मां तां ॻाल्हायो भई तव्हांजी ओला असां कार घुराई हुई जंहिंजी असांखे ॾाढी शिकायत आहे पहरीं शिकायत त इहा आहे भई असांजी तव्हांजो उहो ड्राइवर आहियो हुओ उन खे माक्स न पातल हुओ हा ॿी शिकायत जेकी असांजी तव्हांजी गाॾी जेकी बिल्कुलु धोतल न हुई टी शिकायत इहा आहे भई सीटूं उन जूं ॾाढियूं गड़बड़ हुयूं सीटूं अॻिते पुठिते थी नथियूं सघनि चोथी शिकायत जेकी आहे असांजी गंदगी गाॾीअ में ॾाढी हुई

इन करे असां तव्हां सां इहा वेनिती ता कयूं भई इहा असांखे जीअं वरी कंप्लेन न करणी पए इहा असांजी कंप्लेनूं परे कयो सभिनि खां पहरीं वरी असांजी फरमाइश तव्हांखे चई था छ्ॾूं तव्हां पंहिंजे ड्राइवर खे कहिड़ी बि हालति में माक्स ज़रूरु पारायो आहियो लाल कयो झूलेलाल